रांखावरि आरजिनाय बे रांखावरिखौ जोङो जेनेब्ला खामानि दामानि मावनानै जोङो मोनसे जेनेबा जानो गैयैफोरा जेनेबा खामला हाजिराफोर मावनानै गरसे गरनै जा एसे मोन्दों बेखौ जोङो गरसे गरनै जा एसे मोन्दों बेखौ जोङो खावसेखौ दोनथुमनानै खावसेखौ जानायाव बाहायनानै जोङो एसे एनै जेनेबा जानो गैयैफोरा हाजिरा दिन हाजिरा मावनानै खावसेखौ दोननाय खावसेखौ जानाय बेफोरबायदि खालामनानै जोङो रांखौ आरजिनो नांगौ बे रांखौ जों मानि थाखाय आरजिनो नांगौ होनबा माब्लाबा न'खराव सोरबा लोमजानाय साजानाय नख'रावथ' लोमजानाय साजानाया थाखायो नालाय बे लोमजानाय साजनायखौ जोङो बे रांखावरि गरसे गरनै बुथुमनाय रांजों जोङो नायनो हायो बे रांखौ जोङो रांखावरि नङाब्लाथ' जाङो थांनानै थानो हाया राङासो मोनसे मानसिनि जिउ खुंनायनि मोनसे राहा रांखौ जोङो अनेकआवनो बाहायनो हायो थारमाने जोङो जेनेबा दास देहा थासान्दियावसो जेनेब्ला जोङो खामानि दामानि मावनानै जानो हायो देहा गैयाब्लाथ' जोङो खामानिबो मावनो हाला राङाबो फैला उनाव बे देहा थासान्दियावनो रांखौ जोङो हानाय माने एसे एनै एसे एनै बुथुमनो नांगौ बुरजा बुथुमनो नाङा आरो जेनेबा मासआव बा दिनआव एसे एनै आरजिनायखौ जोङो मासआव एसे एसेयै जेनेबा एकाउन्टसफोर खुलिनानै एकाउन्ट न'खराव थायोब्लाथ' राङा थाया नालाय बेखायनोथ' जोङो मोनसे जेनेबा एकाउन्टस खुलिनानै जोङो एसे एसे दोनलांनो नांगौ आरो बेखौ दोनथुमनायावनो जेनेबा माब्ला नोंनि देहा देहाया जेनेबा लोमजानाय साजानाय जाबाय बा न'खरावनो गथ' गथाइआ लोमजानाय जाबाय बे लोमजानाय समाव जोङो बै दोनथुमनाय रांखौ जेनेब्ला जोङो एसे बहननानै बे रांजोंनो जोङो देहाफोरखौ नायनानै लानो हायो देहाया मोजां जायोब्ला जेनेबा आरोबाव जेनेबा रांखौ जोङो मोनसे खामानि मावनानै जेनेबा एसे रां फैयोब्ला बे रांखौ जोङो बुथुम दिहुननानै जाखांबाय नालाय जाबाय नालाय खायसे बायदिखौ बेनि उनाव जोङो दोनथुमनायनि राहा लानांगौ खामानि मावनानै बे थारमाने दोनथुमोब्ला साय जोङो उननि थाखाय जेनेबा बे राङानो एसे एसे राङानो

बाहायजायो आरो मानो होनोबा बे राङा मोजाङै जोङो रांखौ एसे एनै दोनथुमाबाथ' बे रांआ ज'मा जानानै थाया नालाय बेनिखायनो जेन'बा इयुननि गथ' गथाइ फोरोंनाय बा बेमार आजारनि थाखाय जेनेबा जोङो बे फैसाखौ बाहायनानै जानो हायो आरो बेफोरबायदिनो जेनेबा रांफोरखौ दोनथुमनायनि बेबस्था लानो नांगौ आरो बेखिनियानो